यू एफ ओ आ एलियन जे छथिन तऽ ई तऽ जेनाकि मङ्गल ग्रहपर जे मने जायल गेलै तऽ वहाँपर तऽ पानिके अंश मिललै चन्द्रमा ग्रहपर जे जायल गेलै वहाँपर तऽ पानिके अंश मिललै पानि आओर हवा रहतै तऽ जीवन जे छै से चलि सकै छै वैज्ञानिक तऽ एहिपर रिसर्च कए रहल छै जे वहाँपर मङ्गल आओर चन्द्रमापर जे छै जीवन जियैके इस्थ लायक वहाँ वातावरण परिस्थिति छै तऽ ओहिपर रिसर्च तऽ दुनिआँ भरिके वैज्ञानिकसभ जे छै उन्हीँ कए रहल छै जे जीवनके वहाँके मिट्टी लाबि कऽ रिसर्च करल जा रहल छै वहाँके वातावरणकेँ देखल जा रहल छै जे वहाँपर जीवनके लए कऽ मानवकेँ लए जाय कऽ कोना रखल जेतै ओकर जीवन केना चलतै पानिके व्यवस्था खानाके व्यवस्था मिट्टीके क्वालिटीके तऽ ओकर जाँच पड़ताल तऽ सभ वैज्ञानिकसभ दुनिआँ भरिके कए रहल छै एलियनके तऽ बारेमे बराबर आबै छै जे आकाशसँ आबै छै आओर अपन घुमि फिरि कऽ चलि जाइ छै लेकिन कभी कभी कहल जाइ छै जे एलियन इन्सानके दोस्त भी रहतै आओर एलियनसँ दुनिआँकेँ इनसानकेँ खतरा भी छै ओकर कोन कोन ग्रहपर अलग अलग ओ बसल छै तऽ इसभ तऽ चीज देखयके लिए आओर सुनयके लिए मिलै छै मीडिया आरसँ वैज्ञानिक आर तऽ अपन लागल छै एहिसभ चीजमे जे वहाँके मिट्टी लाबि कऽ वहाँके हवाकेँ लाबि कऽ मने दे की क्वालिटी छै मने मिट्टीमे फेर फसल खाय पियैके सामानसभ उपजतै कि नहि उपजतै तऽ ओहिसभ चीजके बारेमे तऽ वहाँपर पता करल जा रहल छै जे दोसर कोन कोन ग्रहपर इन्सान जा कऽ जी सकै छै भविष्यमे रहि सकै छै एकर रिसर्च तऽ जेना विकसित देश आर छै अमेरिका आर जापान मने फ्रांस इटली आर ओसभ जगहके वैज्ञानिक चीन आर छै भारतोके आब जे छै वैज्ञानिकसभ इसरोके बहुत हद तक जे छै प्रयास कए रहल छै जे ओकर पता लगायल जा पछिले किछु सालसँ भारतके भी इसरोके वैज्ञानिक सभकेँ बहुत जादा प्रोत्साहन मिललै सरकारके तरफसँ तऽ ओ भी रिसर्च कए रहल छै मङ्गल ग्रहपर भी हालमे गेलैए मने उपग्रह आओर चन्द्रमापर भी गेलैए ओहिसँ रिसर्च तऽ पता चलि रहल छै जे मानि लहै जे की की योजना बनायल जा सकैए आओर की की भए सकै छै ओकरासँ फाइदा ओकर पता लगाएल जा रहल छै जे पृथ्वी तरह मने आओर ग्रहपर जीवन जीनाइके की सम्भावना छथिन इसभ चीजके पता लगायल जा रहल छै जे जल्दीसँ जल्दी ओकरा पता लगायल जाय जे मानवकेँ वहाँपर जे लए जाय कऽ वहाँपर बसायल जाय या दोसर ग्रहपर भी मानव लए कऽ जीवन जियैके स्थिति उपलब्ध छै संसारके अन्दर ग्रह तऽ कई छै तऽ ओहि चीजके जे छै से पता लगायल जा रहल छै सरकार तरफसँ भी आओर वैज्ञानिक तरफसँ भी आओर आध्यात्मिक तरफसँ भी रिसर्च भए रहल छै जे एहि ढङ्गके आओरसभ ग्रहपर की सम्भावना छै जे जीवन जियैके लिए मने वहाँपर इन्सान जे छै मने व्यवस्थित भए सकै छै इसभ चीजके तऽ पता कोशिश कए रहल छै सरकार मने वैज्ञानिक जे लगबैके लिए जे आओरसभ ग्रहपर जे बेहतर ढङ्गसँ मने जीवन जी सकैए लोक ओहिसभ बारेमे तऽ प्रयास चलि रहल छै छथिन तऽ तऽ वैज्ञानिक जे छै पता लगा लेतै तऽ एहिसँ बहुत फाइदा हेतै आम मान मानवके लिए जीवनके लिए